मध्य प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य संसाधन अनेक रूप में उपलब्ध हैं लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ घर तक पहुंचने लगी है वर्तमान समय में और ये परामर्श के रूप में भी है चिकित्सा जो होती है वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के शिविर लगाए जा रहे हैं जो परामर्श भी देते हैं और परामर्श के साथ साथ दवा भी देते हैं ऐसी दवाएँ जोकि व्यक्ति को काफ़ी कठिन होती है जिनका मूल्य भी अधिक होता है किन्तु हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा और ऐसे शिविर जो लगाए जा रहे हैं जैसे नेत्र रोग शिविर हों चाहे टी बी शिविर हों चाहे कैंसर संबंधी शिविर हों परामर्श के साथ साथ वो दवाएँ जो काफ़ी हद तक काफ़ी महेंगी होती है किन्तु वो परामर्श के रूप में जब हम सलाह देते हैं तो व्यक्ति उसको आसानी से खरीद लेता है वैसे तो हमारे मध्य प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छी क्रांति होने लगी है और लोग इसके प्रति जागरुक भी हुए हैं मानसिक संसाधन स्वास्थ्य के रूप में कई प्रकार के उपलब्ध हो गए हैं लेकिन इनको सबको हम गाँव गाँव तक पहुंचाना चाहिए परामर्श के द्वारा पहुंचाना चाहिए चाहे शिविर के माध्यम से पहुंचाना चाहिए चाहे मोबाइल के माध्यम से पहुंचाऍं किसी भी प्रकार से पहुंचाएँ लेकिन गाँव गाँव तक इन शिविर को लगाएँ और इनको पहुंचाएँ यही मैं एक अपेक्षा करती हूँ ताकि जो व्यक्ति है सभी यहाँ पर निरोग रहे स्वस्थ रहे एक स्वस्थ दिमाग मस्तिष्क में ही स्वस्थ व्यक्ति का वास होता है और इसीलिए हम प्रतिदिन ये कोशिश करते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो इसके लिए हम शिविर और मानसिक स्वास्थ्य संसाधन उपलब्ध करें